جی ہیلو جی ہاں جی بولیے ہاں مل جائے گا بہت ٹیسٹ ہے بہار میں پوری تعریف ہوتی ہے بہت اچھے سے کھاتے ہیں اور تعریف بھی ہوتی ہے یہاں کا چکن کباب کا پانچ لوگ کھا لیں گے جی ہاں دو پلیٹ میں چار لوگوں کا جی ہو جائے گا

جیسے چاہیں جی جی ہاں ٹیسٹ کر لیجیے گا جی سر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ بھیجئیے ٹھیک ہے اوکے